गेम्स च हां इ'यां बहुत बंदे मेरे फेवरिट प्लेयर ऐ एम एच महेन्द्र सिंह धोनी ऐ होर इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर ऐ मिगी बोह्त ज्यादा शैल लगदा मी उसी दिक्खियै इ'यां बोह्त ज्याद मोटीवेशन थोहन्दी अपना फ्यूचर नोहाड़े नेहा बनाना चाह्न्नां अपना बनाना चाहन्नां ते में निक्के होंदे बनना बी क्रिकेटर ही चाहन्दा हा मेरे फेवराइट ऐ गै स्टारटिंग दा उ'ऐ हा ते अजें बी उ'ऐ बनना चाह्न्नां ते अगर मिगी इक बार मौका थ्होई जाए ते मैं जरूर अग्गें जाङ ओह् बनने ई क्रिकेटर बनने ई ते अपने कन्नै बंदा फिट रौंह्दा कन्नै घरैआहलें गी बी सैह्जोग थ्होई जन्दा इक स्हारा थ्होई जंदा कन्नै बंदा मी ज्यादा पैह्ले पैसे कमाने कोला ज्यादा क्रिकेट खेलने दा शौंक ऐ जरूर खेलगे